टे डिसंबर उणिवीह सौ छहासी टीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतासी वीह अक्टूबर उणिवीह सौ अठासी पंज सेप्टेंबर उणिवीह सौ एकानवे सोरहं डिसंबर ॿ हज़ार पंद्रहं